हलो

हा हा हा ठीकु आहे भाऊ और हिकिड़ी ॻाल्हि चवांव तव्हां खे मां जेॾी महिल छुटी ॾियो छुटी अगरि ॾिसो मुंहिंजा पोइ ॿार नंढा नंढा आहिनि इन लाइ केॾी महिल देरि थी थी वञे त हाणि ईअं कंदसि जेॾी महिल छुटी थींदी न ओॾी महिल टेबिल वेबिल ॿुहारो पाए टेबिल वेबिल उघी वेंदसि त सुबुह जो वरी हिकु दफ़ा वरी हिकु दफ़ा वरी फेरे छॾींदसि त कमु घटि थींदो ठीकु ठीकु ठीकु मां हाणि तव्हांखे न शिकायत जो मौक़ो कोन ॾींदसि हा ठीकु ठीकु पर पर मुंहिंजी पघार वधाइजो महांगाई आहे ॾिसो न भाऊ हा हा कमु तव्हांखे चवांव थी न कमु सुठो करे वेंदसि मां उहो छुटीअ खां पोइ मां अधु कलाकु देरि सां रुकी करे ॿुहारी ॿुहारी सभु कढी वेंदसि तॾहिं पोइ सुबुह जो ठीकु ठीकु ठीकु ठीकु ओ हा हरि ओम हरि ओम